इहाँ तऽ कोइ चीजके विकास भेलै नहि इहाँके तऽ रोडो बनाओल छै एहन बना दै छै ठेकेदार सभ जे बनै छै तुरन्तमे टूट फाटके ओहने हो जाइ छै जेहनेके तेहने इहाँ तऽ इसकुलो छै बच्चाके गरीब बच्चा सभके जाइवला इसकुल अगर बरसा बुन्नी होइ छै तऽ जाइमे बहुत परेशानी होइ छनि बच्चा सभके गेलक गेलक नहियों गेलक बहुत कीचड़ हो जाइ छै रस्तापर इहाँ सिर्फ एकेगोके सुविधा हय जे रोडे मने दरभंगा मुजफ्फरपुर जाइके सुविधा बन्हािआ हय बस आओरो इहाँके कोइ सुविधा नहि हय एगो सुविधा हय जे गैस घर घर इहाँ पहु आओर पहुँचा दै छनि घरे आबिके ठीक हय आओर बच्चा सभके पढ़ै लिखैके कोइ सुविधा नहि इहाँ होइ छै अच्छा तरहसँ इहाँके बच्चा सभ ढङ्गसँ नहि पढ़ऽ पबै छै मन भेलक तऽ गेलक नहि तऽ नइ गेलक पढ़ै अहाँके रस्ते नहि ठीक हय पता नहि कैसन बना दै छै सभ कोइ अथि के नहि रहै छै आओरो इहाँ पुल भी बनलैहँ इधरके टुटल रहै तऽ कुछ तऽ सही हय